कठीण परिस्थिती ही सगळे कामा भितर येताच हांव एक शिक्षक जाल्ल्या कारणान कठीण परिस्थिती आसा कारण घरा कडेन कांय मुद्दे आसूं येतात कांय गजाली आसूं येतात जांचेर ज्यो खंयतरी आमकां अस्वस्थ करतात पूण तो ताचो कसलोच भार आमी हांव म्हज्या कामाचेर वेवसायाचेर कसोच येवपाक दिना कारण ह्यो दोन वेगळीं झगडीं जगची पडटात हें एक शिक्षकाची म्हजे घरा कडेन खाजगी जिणेंत कसलेय कठीण कितलेय कठीण गजाली आयल्यात वा प्रसंग घडल्यात जाल्यार तरी सुद्दां आमी एक शिक्षक म्हणून आमी तो खंयच कोणाचेर राग आसलो जाल्यार पसून तो राग आमी ख खंयच भुरग्यांचेर दाखयनासतना वावुरचें पडटा आनी अशें तरेचें वातावरण आमी कितें तयार दवरचें पडटा भुरग्यां खातीर की जंय आमच्या खंयच्याच गजालींचो परिणाम तांचेर खंयच जावंक फावोना आमच्या म्हज्या कामा बद्दल सांगपाचें जाल्यार हांव कंत्राटी शिक्षक कॉन्ट्रेक्टार शिकोवपी पूण आमकां जो पगार आसा तो म्हयन्याच्या म्हयन्या पडना स म्हयन्यांनी सुरवातेक स म्हयने वतात पगार येवपाक वा सात म्हयने वतात आनी फ्रस्ट्रेशन वा एक तकलेंत एक किळस आयिल्ली आसता वो कारण हातांत पयसो तितलो उरना पूण तरी सुद्दां ह्या कठीण परिश्रमा सुद्दां एक थीर तकली दवरून थीर मानसीकताय दवरून हांव म्हज्या वर्गांत वतां म्हज्या म महाविद्यालयांत वतां आनी शिकयतां म्हज्या ह्या खाजगी प्रसंगांचो कसलोच परिणाम म्हज्या भुरग्यांचेर खंयच येवंक येवचो न्हय हाची हांव खास दखल घेतां